हमर तऽ पसन्दीदा खाना छै मतलब पसन्दीदा खाना कि जे खाना छिए सब त आदमीएकेँ खाएले नहि बनलै हँ पसन्दीदा तैयो तऽ दाल भात सब्जी पापड़ पनीर दूध दही इसब खाएमे खूब बढ़िआँ लगैत छै हमरा आ मीट मछली हमे नहि खाइत छी हमरा सादा एकदम दास बला खाना वेजिटेबल बला खाना इ सब खायमे अच्छा लागैछ जेनाकि पनीरेके सब्जी भए गेलै प्रोटीन तऽ ओकरोमे नहि रहैत छै लोकसब झुठेके माँस मछली खाएछै हमे स छिए हम्मे नहि खायछियै माँस मछली वेजिटेबल बला खाना खाइत छिऐ पनीर एकदम ताजा ताजा दूधसे फाड़ैत छै फ्रेश फ्रेश इसब मस्सला डाले छै उबालके एकदम टेस्टदार धनिया शिमला एकदम शुद्ध तेलमे बनाबए छै पनीर ओ सब खायमे एकदम अच्छा लागैत छै पनीर रोज देते रोज पनीरेके सब्जी खेबै मन नहि भरतै आ रातिमे तऽ हमे दूधके बिना हमे खाने नहि खाएलऽ जाए छै अगर दूध आ जाइत छै तऽ चारि रोटी हमर एक्स्ट्रा बढ़ि जाइत छै दूध जे आ जाए छै दूध तऽ हमेशा देहातमे गाय माल पोषने छिए खूब खायछिये दूध दूध दही एकदम कोइ कमी नहि टानि टानिके एकदम आधा किलोके दूध पी जायछिये दऽहियो खा लए छिए आधा किलो माने भैंसके दही एकदम चम्मचसँ काटे छिए तऽ दही कटाय नहि छै ओ सब भेले ताजा दही एकदम साँची दही सब खाए छिये आओर इएह सब हम्मे बढ़िआँ लागैत छै खाएमे आओर शहरमे जे खाए छै नूडल्स ओ सब हमरा अच्छे नहि लागैत छ पास्ता तास्ता ओ सब अच्छे ओ सब अच्छे ही दही दूध दही पनीर एकदम बढ़िआँ डिश छै हमर अच्छा लागैत छै खाएमे दाल भात साधारण खाना